टेक्नोलॉजी और इन्टरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से हिन्दी भाषा का उपयोग कैसे बदल गया है हिन्दी भाषा हमारे राष्ट्र हिन्दी है लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलोजी इन्टरनेट से कम्पूटर से लोग इंग्लिश बोल रहे हैं जैसे कि अस्पतालों में भी और बैंकों में भी घर पर भी लोग बोल रहे हैं बाहर मार्केट में भी जाते हैं वहाँ भी इंग्लिश बोल रहे हैं लोग यानी कि इंग्लिश जैसे कम्पूटर सब सिस्टम हो चुका है कम्पूटर से अब सब लोग इंग्लिश लिखते हैं इंग्लिश बोलते हैं और लोगों को यह भूल गए हैं कि हमारी मातृभाषा हिन्दी है हिन्दी नहीं बोलते हैं लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं कम्पूटर इन्टरनेट यह सी सिस्टम हो गया टेक्नोलोजी इसी से सब लोग जहाँ भी जाते हैं जैसे अस्पताल बैंक घर और मार्केट या कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पर भी इस्कूल में भी बोलते हैं बच्चे बच्चे आज कल कम्पूटर से पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं बड़े भी लोग पढ़ते हैं वह सब कम्पूटर से ही पढ़ रहे हैं कम्पूटर से ही लोग कम्पूटर चलाना भी सीखना चाहते हैं पढ़ भी रहे हैं चला भी रहे हैं आज कल सब जगह कम्पूटर का सिस्टम है सभी लोगों को अंग्रेज़ी भी ज़्यादा पढ़नी चहिए और उसके बाद हिन्दी भी पढ़नी चहिए दोनों चीज़ों का ज़्यादा महत्व है लेकिन लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोल रहे हैं गाँव में भी शहरों में भी घरों में भी सब लोग इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं बाहर जाएँगे घर से बाहर निकलेंगे आस पड़ोस में भी वहाँ पर भी इंग्लिश में बातें करेंगे कॉलेज में सब लोग से भी इंग्लिश में बातें करेंगे फोन पर दोस्तों से रिश्तेदारों से इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि वह लोग भी इंग्लिश में ही जवाब देते हैं इंग्लिश में ही बोलते हैं तो इंग्लिश उनको बोलना ही पड़ता है लोगों को अब ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश ज़्यादा बोलनी चाहिए जब से टेक्नोलॉजी इन्टरनेट सिस्टम हो गया है इससे लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं और हिन्दी कम बोलना चाहते हैं सब किसी से भी बात करते हैं फोन पर या फेस टू फेस बात करते हैं तब भी इंग्लिश ही बोलते हैं और घर में भी कुछ लोग मम्मी पापा भाई बहन से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं किसी से भी बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे और हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोगों को इंग्लिश ही बोलना पड़ता है क्योंकि सब लोग इंग्लिश आज कल बोलते हैं टेक्नोलॉजी इन्टरनेट की तरह